हाँ नमस्ते नमस्ते क्या हाल हैं क्या हुआ है आपको अभी तक तो आप ठीक थी दवा तो ले गई फिर भी नहीं ठीक हो रहीं हैं कोई अड़बड़ शड़बड़ चीज तो नहीं खा रही है न तो मसाला वसाला थोड़ा कम कर दीजिये मसाला ज़्यादा गर्म वरम मत खाइये क्या हुआ है पेट जा रहा है ज़ुकाम है तो सुनिए खाँसी तो मैं तो जानती हूँ के आप बहुत सुनती हूँ के बहुत ठंडा पीती हैं और बहुत ही जल्दी पहाड़ी पीटी है फ्रिज का तो वो नुकसान तो करेगा ही हाँ तो आप ऊपर से धूप लगेगी और नीचे से ठंडा पानी लगेगा तो वो शरद गर्म तो होएगा ही तो एक काम करिये कि जब थोड़ा सा काम हो सर्दी हो तब कपड़ा वपड़ा धो लिया करिये और ठंडा पानी तो मत पीजियेगा और फ्रिज का पानी एकदम ही मत पिए मत पीजिए क्योंकि फ्रिज का पानी पियेगी तो जुखाम आये तो वो काम पाँव जकड़ देगा और ठंडा वंडा भी न मत पीजियेगा तब तक ज़ुकाम आपका सही न हो जाये हाँ तो सिर में भी दर्द है ठीक है हम खरे में ज़ुकाम है तो चावल को एकदम मत पीजियेगा हाँ सवालोन मत खाइयेगा और मत पानी मत पीजियेगा और बुखार वुखार है तो उसमें थोड़ा नहाना भी मत थोड़ा नह लीजियेगा मगर धूप रहेगा तब नहाइयेगा ठंडे पानी से मत नहाना हरी सब्जी में तो अब हरी सब्जी खा सकती हैं मतलब बैंगन वैगन ज़्यादा मत खाइयेगा उस दिन गैस वैस बना देगा हाँ पालक मूली इन यहीं सब खाइये ठीक है मैं आपको दवा अच्छा दे रही हूँ हाँ दे रहे हैं न तो आप फिर वहाँ से दवा भिजवा रहा हूँ खाली खा लीजिये एक अभी भेजेंगे दवा आपके लिये आए हैं हसबैन्ड जी से मैं इनको दवा लिख रही हूँ तो लेकर जाएंगे तो आप खा लीजियेगा और नहीं ईट्ठा गर्मी का मौसम है शानदार ही चलेगा इस समय हाँ तो अब पी लीजियेगा फिर शाम को पी लीजिएगा फिर कल खा लिये खा लीजियेगा फिर आराम होगा तो हमको बताइयेगा ओके ओके ओके रजत जी नमस्ते नमस्ते